बैसागुआव जोङो माबायामोनहाय बेरायनायाथ' बारा बेराया सिनिमाखौबो नुफेरा नालाय बे समाव जेला जों ख्लास ओइथआव मोनो होनबा सेंग्रा देलें सिख्ला देलें जों ज' बैसागु मोसानानै बैसागु मागिनानै एसे मोनबाय फैसाया सिनिमाबो रावबो नुफेरा नालाय आर एन्ड बि हल आव सिनेमा नायनो थांबाय जों बे समावथ' मथरबो गैया मथराबो गंफा गंनै थाइम लिमिट थाइमसो फैयो थाबायनानै थांबाय जों क'क्राझारसिम बालागावनिफ्राय थाबायना थांनानै दानाथ' जोंथ' बबे समाव थिखिरा होयो बेखौबो मोनथिया दाहोना थाग्रा सानै लांफादों एसे गिदिर गिदिर बिसोर मोनथियो आरो ओमफ्राय दाना बिसोरो लांबाय हौवाफोर सेंग्रा देलें देलें जोंबोसो सिख्ला देलें नालाय सेंग्रा देले सिख्ला देलों मागिनायजों बिदिनो नुफेरा नुफेरा होनबायनालाय बै एसे गिदिर सानै साथामआ लांबाय आरो जोंखौ बैसागु मागिनायजों मालाय पिकनिक जायो जोंहा सिनेमा नुफेरा नालाय सिनेमासो नायनो लब जाबाय थांबाय जों मटरबो गैया बे समावथ' गंफा गंनै टाइम बाइ टाइमसो खारो गिदिर गिदिर बाससोमोन गोदोथ' जेबो गैयामोन मटर थांबाय जों क'क्राझारसिम थाबायनानै साथायाबोथ' दानि बादि साथा नङा खान्दा खान्दा लेडिस साथा गोलाव गोलावसो लेडिस साथा गोलाव दाना फाग्ला बाबा मोनबाय फाग्ला बाबा सान्दुंथ' गोसा जायो ना बैसाग मासआव दै गांबाय दै गांनानै बे पाग्ला बाबानि सानजाहा नसे दङ बेनाव दै लोंलांबाय जोङो दै लोंलांनानै दाना साथाफोरखौ दोनथ'नानै सोरबाबा साथाखौनो बावलांबाय ससे थांनानै आरो फैनानै लांफैफिनबाय खम गोजान क'क्रझारसिम थाबायलांनांगौआ थेवबो माबा नालाय सिख्ला देलेंनि थै नालाय थाबायनो हायो बे समाव गोरा बेमार आजार जानाय गैया सानाय सुनाय गैया नालाय बे समाव थाबायलांबाय जों थाबायनानै दाना मिटिनसनो मिटिनस नायनो थांबाय जों मिटिनसलायनो मिटिनसनि टिकित दानबाय दाना टिकिटतखौनो मोनाखिसै नो मानो जोंखौ बै माबायाव बास्टेनआव दोनबाय आरो जोंखौ ओमफ्राय टिकेट दानग्राया टिकितआव थांबाय दाबो मानो लेंफैदिया जोंखौलाय होननानै नेलायलायगासिनो जों बास्टेनआव मानो दाबो लेंफैदिया माथो बेलासि लायबाय होननानै बार'थाना साराइ बार'थायावमोन आरो बे मिटिनसआ दाना नेयोसो नेयो गैया दानाथ' बिसोरबो नायहोनो होननानै लांखानाय एसे गिदिर गिदिरफ्रा बिसिबां गोबाव थानानैसो टिकित मोनाखसै पास स नायलांसै जाबाय पास स आ होमबा साराय सारथा ना सारथाबासो ग'यो थेवबो बेखौनो नेनानै नायहोनानै लाबोबाय जोंखौ थाबाय बोबावबाय जों क'क्राझारसिम लिडिस साथा लानानै बिसिबा गोलाव गोलाव दानियालाय थख्रब सिख्रब फिसा जायो गोदोनाथ' बिसिबा गोलाव लिडिस साथायाबो आरो ओमफ्राय बे समाव लामाफ्रावबो गिनांगौमोनहाय लामा बै सामगामि होननायाव एसे गिनो ओंखारोमोन जोङो सामगामियाव एसे गुन्दा सेरेपफोर थायोमोन नामा खोनानानै दानाथ' जाय बोलोगोरासिन सेंग्राफ्रा बेजों खाथियाव बांसिन थायो जों जोमग्राखौ जान्जियाव खाथेबाय साथाया लाबाय दख'नाया खान्दा खान्दा फाथं फाथं गानबाय बिदिनो एसे माबा जाबानो खारनो हानायनि आरो ओमफ्राइ जायहा मददा सददा बोलो गोरासिन सेंग्राफ्रा बेजों खाथियाव थायो जाय रान्दों रुन्दों बेजों थाला जोङो गिनानैनो जि थाबायनांगौ थाबायबोबाय साराय साथानिफ्राय नोङो बालागावसिम सफैनांगौआ खम गोजान जायो थाबायबोबाय जों खुनुरुखुमबाबो बे समाव थाबायखायोमोनबो एसे मटर खम दासो ह ससेखौनो थांला रावबो एसे ओंखारबानो न'निफ्राय एसे ओंखारबानो बेटारि लागे बेटारि लागे होनो दाना हो नापारिब' बेटारि लागिब' होनो दाना गोदोथ' बिदि नङा बोलो गोरासो बोजों बोजों गान नायोमोन जोङो थाबायनानैनो गान जादों लांदां गान जादों होनबाथाय लामायानो बिरात गोमलांजोबोमोन गोदो थाबायनानै थांनाय ना ज' ज' सोरबाबा हस्रिखावलांसै सेंग्राफ्रा एसे हस्रिलाबाया होमबा हस्रिखावलांसै दानासो मटर हुर हुर मटरल' खोनायो ससेखौनो थाबायला आरो दानियाथ' मालाइ बिदिबो गान नायखाला आजिखालि मबाइलआवनो नुजोबसै टिभिबो नांबावलासो मबेलआवनो नुजोबबाय नालाय एन्थारेस्थारमोनहाय गोदोसो ज' ज'नो दाना बारा एन्थारेस जाला हाथाइ जानो मोनामोनहाय गोदो बारा जायामोन हाथाइबो बारा जायामोन दासो सबसमाइ दैलिक होनजासै माबा नांगौबाबो गोदो सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बारा हाथाइ जायामोन आरो जोङो माबाया स्कुलआव थांबा सिन्देल गानबावामोन जोङो आथिंसोमोन गौरां मिसनआव थाब फरायहैदों आरो आथिंजों थाङोमोन सिन्देल गैया आरो दाना बेग दङ जोंना गोदो बेगबो गैया आखाइया ओरै लाबोयो बेगआव माबाया लेखाया जायहा सैथान बेयो मालाय रुमाल खासै बे आखाइयाव नांजानो गिनानै लेखाखौ जाय सैथान नङा बे ओरैनो आखाइ ओरै लानानै थांसै आरो साथा लेडिस साथा गोलावआ माबायाव लेखायाव होथेदो ओरै सिनदेल गानामोन जोङो गोदो क'क्राझार माबाबाबो स्कुलआव थांबाबो दानासो सिन्देल गानजोबो थाबायनानै थाङोमोन जोङो सिन्देल गैया फैथा गैया लासिं सिं होनोमोन सोरबा सासेसो गानबाबो ह सेन्देल गानलायदों उमुखआ होनोमोन गोदो गानामोन जोंनि आमोलआव नै नाइन टेन मोनबासे एसे एसे गानहांदों सिन्देल जों ओइटआव फरायबा सिन्देल गैया पाइब सिक्सआव फरायबाथ गैखाया आरो फोथाफ्राबो नोङो खाजल देग' देग' खाजलफोरखौनो गावदां गावदां देलायनानै थाङोमोन जों माथो खाजलफ्रा ओरै आराम फोथा गावदां दा टिप फोथाफोर थुनायफोरबादि फिसाबो थुबावा गोदोना गावदां गावदांसो थुयोमोन खाजलफोरखौनो आरो जायहा खाजल बायनो हाया थालेर बिलाइआव नङाबा खान्थाल बिलाइआव थाव गुबैआ फुनसै साथि सावसै बे साथियाव ओरै अर हांसै हांगार बे हांगारखौ फुनानै थांसैमा जोङो बिदिसोमोन दा माथो जोङो थाव फुननोसै फावदारआ ओमफ्राय फन्डस पावदार सोरबाबा आइचक्रिम बाबो माबा मा होनोमोनलाय बे दाम खमनि कटा गोनां फावदारआ बेबादिमोन क्रिम टिम गैया जोंना बे जायहा पावदार दं बेहा थाव फुननोसै थाव सायाव फावदारखौ आराम फुनसै थांनोसै बेफोरखौबाबा खथ' खारफायोमोन सेंग्राफ्रा मोनथियाखै जेरावखि थाङा सेंग्राफोर खारफायोमोन एसे साबदे देमोन खोमा आंबो बे समाव गान नायनो थांबाथ मेथाइफ्रानो जाखनो हायामोन जारौ बेसे जानो नोङो मेथाइफ्रा फुजा देवोल थांबाबो मेथाइफ्रानो बेसे जानोमोन जारौ सालाइ दहनानै बे राननानै लाबोबावोसोमोन जानो हायैनि थफ्ला बोनसै लाबोसै मेरला मोनजायोमोन हाय जारौ एसे साबदे देमोन खोमा गोदो ना बाबु साबदे देमोनदां दा बुरिबाय नालाय गैला जाबाबो जाख'नो हायामोन मेथाइ सबाय सिनिमा नायनोथ' खयबार लेङोमोन जों गोदो बारा नायामोन नालाय नायनो लेङोमोनहाय मेरला सेंग्राफ्रा बायोमोन थेवबाबो नायनो जोंना बे बैसागु मोसानानै पास हाय बावबावबायसो आङो बारा गोबाव जायाखै आङो बावनाया आर एन दि आव नायदों मिटिनस' नायनो थांनाया मिटिनस'नि पास स'खौसो नायनानै फैदों नयथाबासोआवसो सफैदों न'आव बालागावआव क'क्राझारनिफ्राय थाबायनानै जेबो मोनथिया खम एन्थारेस नङामोन जेरावखि थाङा गोसथोमोनहाय आंखौबो साबदेदेमोन नालाय एसे आयदै मेथाइफ्राथ' जाबाबो जाखनो हायामोन फुजा देवोलआव